हॅलो पराग रेस्टोरंट न्ही हय हांव त्रिवेद साळगांवकर उलयता हांवें ऑर्डर दिल्ली दोन भाज्यो अळसाण्याच्यो आनी चार चपातीची म्हाका जाणून घेवपाचे आशिल्ले तुमचे कडेन नान बीन कितें अवेलेबल आसा हय तातूंत की कसल्यो कसल्यो टायप येता नान बरें आनी आनी तुमका कितलो वेळ लागतलो ही हे चेंजीस करून आमकां धाडपाक बरें आसा आनी एकस्ट्रा कितलें पयशे जातले ताजे ओके सो तुमी कितें करा तुमी ते चीज गार्लीक नान करा इंन्सस्टेड ऑफ चपाती चार सांगिल्ली चार चपाती तुमी दवरा आनी चार चीज गार्लीक नान करा आणी ताजे बरोबर आमी अळसाण्याचे तोंडाक ऑर्डर केल्ले आनी एक पनीर मसालाय बीन तातूंत ऍड करा हय ओके सो पयशे ऍडीशनल जाता ते सॅपरेट बील करा आनी आमकां सॅपरेट कॉपी धाडा आमी त्या डिलीवरी बॉया कडेन दिता ओके बरें आसा थँक्यू